हमसभ विद्यार्थी छी आओर विद्यार्थीके सभसँ जरूरी चीज किताब होइत छै किताब सभ हमसभ किताब सीतामढ़ी मैहसौल चौकके बगलमे रिंग बाँध हइ वहाँपर बगलमे एगो किताबके दोकान हइ नाम हइ महावीर बुक डिपो वहाँ पर सभ किताबसभ जितना जरूरतके किताब होइत छै सभकिछु आसानीसँ मिल जाइत छै आओर वहाँपर सभ सस्ता सस्ता किताबसभ भी रहैत छै आओर जो भी लेखककेँ जो भी जरूरतके रहैत छै सभ मिल जाइत छै आओर सकेंड हैंड भी किताब हइ तऽ वहाँपे मिल जाइत छै सकेंड हैंडमे ई होइत छै कि सस्तामे तऽ जे दाम रहलक ओकरा आधामे कऽ के दऽ देलक ताकि सभ हमरासभके यूजमे भी उपयोगमे भी आ जाइत छै आओर पैसा भी कम लगलक आओर पढ़ि भी लेली एहिसँ बजटमे भी ठीक ठाक रहैत छै कोनो ज्यादा दिक्कत ना भेलक आओर आरामसँ पढ़ि भी लेली आओर फिर कोनो दिक्कत भी ना रहलक आओर पढ़ाइ भी आसानीसँ हो जाइत छै